पहिने उठलहुँ तऽ साफ कयलहुँ तब ठाँउ चौका कयलहुँ तऽ पीठार पीसलहुँ पीठार पीस कऽ ओकरा लिखलहुँ लिख कऽ तऽ फेर सिंदूर लगेलहुँ तऽ फेर साफ कयलहुँ साफ सुथरा कयलहुँ फेरो चौरचन पाबनिमे कयलहुँ ठाँउ चौका अँगनामे पहिने साफ कयलहुँ तब ओहिमे निपलहुँ नीप कऽ ओहिमे पीठार फेर फूलऽ देलहुँ तब पीसलहुँ पीस कऽ तब लिखलहुँ चौखूट कऽ कऽ आ तब सरिआ कऽ निपलहुँ फेर रेघा देलहुँ फेर रेघा दऽ कऽ फेर थप्पा देलहुँ थप्पा दऽ कऽ फेर सिनूर लगेलहुँ सिनूर लगा कऽ आ तब से फेर सबकिछु के सजेलहुँ सजा कऽ धुप दीप देखा कऽ तब पूजा कयलहुँ तब चावल जतरा आएल जतरामे दशमीमे फेर दशरहामे फेर सब सफा साफ सफाइ कऽ कऽ फेर ठाँउ कऽ कऽ फेर सबकिछु हाँसु खुरपी सबकिछु आनि कऽ थप्पा लगा कऽ सिन्दूर कऽ कऽ धो माजि कऽ ओकरा फेर कयलहुँ फेर कातिक महिना आएल फेर साफ सुथरा कऽ कऽ आ फेर देबउठाओन दिन एकादशीके दिन फेर ठाँउ चौका कयलहुँ ठाँउ चौका कऽ कऽ चावल फूलै लए देलहुँ फेर ओकरा शिला लोड़ही पर पीसलहुँ पीस कऽ तऽ फेर ओकरा लिखलहुँ लिख कऽ फेर थप्पा देलहुँ हाँसु खुरपी कोदारि किलो बटखारा जाँता उखरिके सब धो धा कऽ फेर पीठार पीसलहुँ पीठार पीस कऽ ओहिमे थप्पा मारि कऽ फेर सबमे सिनुर लगेलहुँ फेर दाना अनलहुँ सात रङ्गके सातरङ्गके सब कोठीमे फेर देलहुँ दऽ कऽ तब फेर आएल अथी देबउठाओन देबउठाओनमे फेर साफ सुथरा कऽ कऽ झाड़ू पहिने लगा कऽ तब ठाँउ चौका कऽ कऽ तब फेर पीठार पीसै लए गेलहुँ पीठार पीस कऽ शिला पर आ तब ओकरा घेरलहुँ घेर कऽ चारु कात आ तब सबकिछुके लिखलहुँ हाँसुके खुरपीके किलोके बटखाराके कोदारिके हरके पालोके कोठी सबके जाँता उखरि हाँसु खुरपी कोदारि हर पालो सबमे फेर पीठार लगेलहुँ पीठार लगा कऽ सिनुर कयलहुँ फेर उठलहुँ सबके साफ सुथरा कयलहुँ साफ सुथरा कऽ कऽ फेर ओकरा पीठारके फूलै लए देलहुँ फूला कऽ पीस कऽ तकरबाद से फेर चारु कात से घेरलहुँ फेर हाँसु खुरपी कोदारि जाँता उखरि देलहुँ तब सबमे फेर ओहिमे ओना धो माजि कऽ किलो बटखाराके हाँसु खुरपीके सब कऽ कऽ थप्पा पीठारके दऽ कऽ सिन्दूर लगा कऽ आ तब फेर कोठी सबमे दाना देलहुँ दाना दऽ कऽ चाउर गहूँम मकै मुँग केराउ चुरा गहूँम ई सब देलहुँ फेर उठलहुँ बहारलहुँ बहारि सोहारि कऽ झारू लगा कऽ फेर ठाँव कऽ कऽ चौका कऽ कऽ फेर पीठार दऽ कऽ पीठार लगा कऽ सिंदूर कऽ कऽ फेर हाँसुमे खुरपीमे कोदारिमे किलोमे बटखारामे जतेक सब समान भेल फेर ओकरा थप्पा देलहुँ थप्पा दऽ कऽ सिंदूर लगा कऽ तब देबउठाओनके एकादशीके हमसब पूजा कयलहुँ फेर हम बहारलहुँ बहारि फेर साफ कऽ कऽ आ तब फेर ठाँउ कयलहुँ फेर चावलके पीसलहुँ शिला लोड़ही पर पीस कऽ पानिमे दऽ कऽ घोरि कऽ आ फेर चारु कातसँ घेर कऽ थप्पा दऽ कऽ फेर सिनुर अथी कऽ कऽ हाँसुके खुरपीके कोदारिके जतेक समान घरमे रहल सारा चीजके हर पालो उखरि अथी पघरिआ हाँसु कोदारि सबके फेर ओकरा पीठारसँ छीट कऽ थप्पा दऽ कऽ चारु कात लिख कऽ जतेक समान रहल सबके लिख कऽ आ ओहिमे पूजा भेल फेर उठलहुँ बहारलहुँ सोहारलहुँ फेर ठाँउ चौका कऽ कऽ चावलके फूला कऽ पीस कऽ लिखलहुँ आ लिख कऽ फेर ओहिमे थप्पा देलहुँ फेर सिंदूर लगेलहुँ फेर कयलहुँ सबकिछु तब पूजा होइए सब सबचीजमे सब कोठीमे जाँतामे उखरिमे सबमे सबमे चाउर गहूँम मकै चावल राहड़ि बकला सब समान ओहिमे सबमे भरलहुँ तब पूजा भेल